कुछ सरकारी योजना हास्पिटल के द्वारा कुछ सरकारी योजना ग सरकारी आफिसों के द्वारा कुछ सरकारी योजना आंगनवाड़ियों के द्वारा हमें पता चली हैं जैसे हास्पिटल के द्वारा यह पता चला हैं कि जच्चा बच्चा कार्ड बनवाना आपको एक दम ज़रूरी है यही बात आँगनवाड़ी द्वारा भी पता चलती है कि जच्चा बच्चा कार्ड बता बनाना आपको ज़रूरी है जैसे सरकारी आंफिसों द्वारा यह पता चलता है कि भाई आपके पास दो बच्चे हैं आपको गोवेरमेंट सुविध्गा मिलेगी आप अपने दो बच्चों पर टी टी ओपरेसन कराओ और ग्रीन कार्ड बनवाओ उस पर आपको सुविधा मिलेगी आपको उस पर हर बच्चो के दोनों बच्चों की हिसाब से आपको पैसा मिलेगा जो आपके बच्चों के पढ़ाईयों के काम में आएगा ऐसी बहुत सारी सुविधा हैं जो सरकारी कर्मचारी द्वारा जैसे हम को बताया गया हो कुछ लोग सर्वे करने आए थे जिन्होंने हम को बताया कि भई आपके कितने बच्चे हैं हमने बोला दो अरे तो आप ग्रीन कार्ड बनाइए आपको दो बच्चों पर बहुत सारी सुविधाएँ मिलेगी आपको के बच्चो पढ़ाई में लोन मिल सकता है आपके बच्चों को आप बाहर पढ़ने भेजेंगे तो आपको पैसे की सुविधा हो जाएगी मतलब बहुत सारी सुविधाएँ हैं